جب میں عربی چہارم میں تھا اس وقت میں نے ایک کتاب پڑھی تھی جو عربی زبان کی کتاب تھی جس کا نام کلیلہ دمنہ تھا اس میں یہ کتاب تو پوری کتاب بہت دلچسپ ہے اور عربی زبان پہ بہت ہی عبور حاصل کرنے والی کتاب ہے کتاب ہے لیکن اس کا ایک قصہ اور ایک کہانی تھا اس کو کلیلہ اور دمنہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور موسٹلی یہ اکثر مدرسوں میں اس کو تعلیم نصاب بنایا گیا ہے اس کی کہانی بڑی ہی دلچسپ ہے اس کتاب میں بہت سارے محاورات کا استعمال کیا گیا ہے اور بہت سے الفاظ معنے کا استعمال کیا گیا ہے جس کو پڑھ کر کے تعلیمی معیار بلند ہوتا ہے اور اس سے بہت کچھ سبق سیکھنے کو ملتا ہے اس کتاب کا ایک سبق ہے جس میں کلیلہ ہوتا ہے اور ایک دمنہ ہوتا ہے ان دونوں کی کہانی چلتی ہے اور اس کے بیچ میں بہت سے لوگوں کے جاسوس آتے ہیں اس کتاب میں سائنسی علوم کو بھی فروغ دیا گیا ہے اور اس کتاب میں انسان کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے اور انسان کی مکاری اور ہوشیاری سے کیسے محفوظ رہنا چاہیے اس چیز کا بھی سبق ملتا ہے اور یہ کتاب کو میں کبھی نہیں بھول سکتا ہوں کیونکہ اس کتاب سے ریئلس زندہ انسان کی جو ریئل زندگی جو ذاتی زندگی ہوتی ہے اس سے متعلق اس کے پہل اس کے ہر پہل کو ہر پہلو کو بیان کیا گیا ہے اس لیے جب بھی میں اپنا کوئی کام کرتا ہوں تو اس کتاب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اسباق کو یاد کرتا رہتا ہوں کوئی بھی بات پیش آتی ہے تو جیسے لگتا ہے کہ میری میں نے یہ پڑھ لیا ہے اور یہ سب مجھے پہلے سے پتہ ہے